ہندوستان کی سرکاری زبانیں ہندی اور انگریزی ہیں ہندی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے انگریزی کا استعمال سرکاری عدالتیں اور تعلیمی شعبے میں ہوتا ہے عام طور پر بولی جانے والی زبانوں میں بنگالی تیلگو مراٹھی تمل اور گجراتی اور پنجابی شامل ہیں ملک میں تقریباً بائیس زبانیں آئینی طور پر تسلیم شدہ ہیں ان کے علاوہ سینکڑو بولیاں اور علاقی زبانیں موجود ہیں ہر ریاست کی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہیں مثلاً کیرلا میں ملیالم تمل ناڈو میں تمل اور مہاراشٹر میں مراٹھی یہ دونوں ہندوستانی ثقافت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے لسانی تینوں ملک کی وجاہت میں رنگ بھرتا ہے مختلف زبانیں مختلف رسم و رواج کی نمائندہ ہیں اسکولوں میں مادری زبان کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے